क'क्राझार जिल्लाफोरनि सरासनस्रा सुबुंनि मावनानै जानाय जिउखांनायनि राहायानो जादों बांसिन जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफोरा बांसिन आबादारियानो बांसिन क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफ्रा आबाद मावनानैहाय जायो होननानै जों मिन्थिनो मोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि थागिबि एबा सुबुंफोरा जायखिजाया हारिनियानो जाथोंमानो बिथांमोनहा बांसिन हाल खदाल बा बायदिसिना जावनानै खामानि मावनानै आबाद मावनानै जाग्रा मानसि बेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया जे सारा क'क्राझार जिल्लायावनो आबाद मावनानै जाग्रा होननानै जों मिथिनो मोनो जेरोखोम बोथोर बाय बोथोर जेरोखोम माइ आबाद सबाइ आबाद दालि जुखाम थासुम्लि बायदि बायदि आलु बेफोरबादि आबादखौनो मावनानै सारा क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफोरा मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा बे आबादथिलियावनो आबाद मावनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दासिमहालागै क'क्राझार जिल्लायाव आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफ्रानो बांसिन होननानै जों मिन्थिनो मोनो बेखायनो क'क्राझार जिल्लानि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा बांसिन आबाद मावनानैनो जिउ खाङो जेरोखोम रांखावरि खामायनायनि बेलायाव आबाद मावनानै जेब्लानोखि आबादखौ दिखाङो अब्लानोखि बिथांमोनहा बे आबादखौनो फाननानै रां खामायो आरो बे रांजोंनो बिथांमोनहा संसार जायो बेखायनो बंसिन क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफोरा आबाद मावनानैनो जिउ खाङो आरो बे आबाद मावनायाव फानलाय बायलाय बेफोरो सोलियो बे फानलाय बायलाय खालामनानैनो क'क्राझार जिल्लानि गासै बांसिन सुबुंफोरानो सरासन्स्रा जिउ खांनानै दं